खाजनि जी मिठाई सिङरनि जी मिठाई ॻीहर लोलो चौथो माएं जी मिठाई नारेल जी मिठाई गजरनि जो हलुवो पटाटनि जो हलुवो जलेबी मिठो समेसो समोसो गुजिया